ओना तऽ धार्मिक अन्धविश्वास पहिले सँ बहुत कम भेलैया लेकिन एखनो समाज सँ पुरा खतम नहि भेलैया आओर एखनो धार्मिक अन्धविश्वास बहुत हद तक जड़ पकरने छै अपना समाज मे एकरा बारे मे देखियौ पूरा गलत भी नहि कही सकै छी पूरा अन्धविश्वास नहि छै किछु किछु अलौकिक शक्ति होइ छै जेकर परिणाम देखल गेलैया अगर एहन कोनो बात नहि रहितै तऽ एते गहराइ सँ ओ समाज मे नहि पैर जमा पैतै किछु ने किछु अलौकिक शक्ति के प्रभाव रहै छै तैं अन्धविश्वास नाम के शब्द आइ एते बड़ा रूप लए लेने छै किछु किछु एहन बात छै लोक अप्पन कर्म छोरि कऽ सिर्फ आओर सिर्फ अन्धविश्वास के पीछे ही भागै छै ओहिके चक्कर मे अपन कर्म नहि करै छै आओर बाद मे असफलता हाथ लगै छै तहन पछतावा के सिवाय आओर किछु नहि रहि जाइ छै आइये हमरा समाज मे भूत दूत के प्रति सेहो लोककेॅं बहुत जादा भूत के प्रति भय भूत के वजह सँ ई भऽ रहल छै भूत के अगर प्रसन्न राखल जाए तऽ ई नहि हेतै किछु जीवन मे घटना घटि गेलै तऽ कोनो भूत के वजह सँ घटि गेल हेतै या अगर जीवन मे किछु नकारात्मक घटना घटि गेलै तऽ समाज के कोनो स्त्री के डायन के रूप दए देल जाइ छै जे ई डायन छै एकरा वजह सँ हमरा जीवन मे नकारात्मक घटना घटि रहल अछि आओर ओकरा अनेक तरीका सँ प्रताड़ित कयल जाइ छै अपन कर्म पर फोकस नहि कए कऽ ई अन्धविश्वास के पाछा भगैत रहै छै लोग ओहि वजह सँ हमरा ई भऽ गेल कोनो डायन के वजह सँ भऽ गेल कोनो भूत हमरा पाछा करैया ताहिके वजह सँ ई भऽ गेल से सब गलत छै ई अन्धविश्वास के पाछा नहि जाय के चाही एहिके अलावा भी मानि लिअ कोनो आदमी के शारीरीक कष्ट पहुँचै छै तऽ बहुत लोग एहनो छथिन समाज मे जे शारीरीक कष्ट भेला के बाद अस्पताल नहि जाय कऽ कोनो डॉक्टर सँ नै देखबा कऽ ओझा भगत सब जे होइ छै या फिर कोनो डायन छै तऽ ओकर झाड़ फूँक पर विश्वास करै छै किछुवे दिन पहिले देखलियै एक आदमी के साँप काटि लेने रहैनि अगर ओकरा सँ समय अस्पताल लए जायल जैतै तऽ ओ बैच सकै छलैया लेकिन हुनकर घरके लोग झाड़ फूँक पर विश्वास करैत रहथिन एगो भगत के पास लए गेलखिन जे साँप कटने छै तऽ झाड़ फूँक कऽ देथिन तऽ ओ विष नहि लगतै आओर ई आदमी जिन्दा रहि जेतै बार बार मना केला के बावजूद भी ओ भगत के पास ही गेलखिन अस्पताल जाए लेल तैयार नहि भेलखिन अन्ततः ओ आदमी के प्राण छुटि गेलनि मृत्यु भऽ गेलनि तऽ ई एकटा अन्धविश्वास के वजह सँ ही एक आदमी के जान चलि गेलै से तऽ स्पष्ट देखए मे एलै लेकिन फिर भी अखनो समाज मे बहुत लोग एहन छथिन जे मानै छथिन जे अन्धविश्वास मे ही ऊनकर जीवन छनि कतेक समझेला के बावजूद भी ओ आदमी मानए लेल तैयार नहि होइ छथिन जबकि अन्धविश्वास के वजह सँ बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव हुनकर जीवन मे परैत रहै छै आओर अन्धविश्वास एहन चीज छै जहने नाम भेलै अन्धविश्वास एहिके मतलब हम अप्पन दिमाग सँ नहि किछु सोचबै आओर सिर्फ आओर सिर्फ विश्वास करबै अगला के बात पर तऽ अन्धविश्वास जहन कोनो आदमी के मन के भीतर प्रवेश कऽ जाइ छै ओकराबाद ओकरा निकलनाइ बहुत मुश्किल छै आओर जाहि चीज के प्रति अन्धविश्वास भऽ जाइ छै अगर अखन दिन छै आओर ओ कहथिन नहि नहि राति भऽ गेलै अहिना समय रहै छै ओकरा राति कहल जाइ छै तऽ आदमी मानि लै छै जे हँ राति भऽ गेलै तैं हमरा समाज सँ अन्धविश्वास पूरा खतम करबाक केकरो शक्ति नहि छै जे पूरा खतम कऽ देथिन बहुत सारा अन्धविश्वास सकारात्मक भी होइ छै बहुत अन्धविश्वास नकारात्मक भी होइ छै जेना भगवान के प्रति भी किछु अन्धविश्वास छै लोकके मन मे लेकिन ओ अन्धविश्वास लोकके दिमाग मे सकारात्मक प्रभाव डालै छै जेना भूत भेलै डायन भेलै भगत भेलै योगिनी भेलै तऽ एहि सबके प्रति जे अन्धविश्वास छै से नकारात्मक प्रभाव डालै छै अगर सकारात्मक प्रभाव डालए वला अन्धविश्वास किछु रहबो करतै जाहिसँ लोकके दिमाग मे ऊर्जा के सन्चार हेतै तऽ ओहिसँ विशेष दिक्कत नहि छै लेकिन जाहि चीज सँ नकारत्मक प्रभाव मानव जीवन मे आबि रहल छै ओकरा दूर केनाइ बहोत जरुरी छै आओर दूर नहि केला सँ समाज अन्धविश्वास के पिछे ही भागैत जेतै भागैत जेतै अन्ततः बहुत गहरा खाइ मे गिरए के पैरि जेतै तँ कोशिश जारी रहबाक चाही जे नकारात्मक प्रभाव डालए वला जे भी अन्धविश्वास छै ओ अपना समाज सँ खतम हुए आओर सकारात्मकता के पिछे लोग जाय और सब जीवन मे आगे बढ़य